ہیلو ٹیلر صاحب آپ ٹیلر صاحب بول رہے ہیں میں كرامت پبلک اسكول سے ایک منیجر بول رہا ہوں ارے سر ہمارے بچوں كی ڈریس كا كیا ہُوا ابھی تک تیار نہیں ہُوا بچوں كے پیرینٹس روز آتے ہیں روز شكایت كر رہے ہیں ارے بھائی دیكھیے بہت دِن ہوگیے كتنی شكایتیں مل رہی ہیں مجھے روز بچوں كے پیرینٹس آتے ہیں بغیر ڈریس كے بچے اسكول آ رہے ہیں كوشش كریے كہ بہت جلدی ہو جائے اور دیكھیے جلد بازی میں آپ كام خراب نہ كر دیجیے گا سلائی وغیرہ پہ خاص توجہ ركھیے گا تو ہم كو آپ كب تک دے دیں گے ایک ایگزیٹلی آپ دِن بتا دیں مجھے كہ اتنی تاریخ میں اتنے دِن میں آپ دے دیں گے مجھے دو تین دِن میں تو تیسرے دِن تو سنڈے پڑ رہا ہے آپ كس دِن دیں گے ہاں تو ٹھیک ہے آپ ہم كو ہم کو بھجوائیے گا آڈر بہت ضروری ہے بچے بغیر یونیفام كے اسكول آ رہے ہیں اُوپر سے ایک دباؤ پڑ رہا ہے دقت ہو جائے گی ہمارے لیے بھی دشواری ہوگی آپ كے لیے بھی دشواری ہوگی آپ كا اِس سے پہلے پیمنٹ میں کبھی كوئی دقت آئی نہیں پھر بھی آپ اتنی دیر كر رہے ہیں تو كتنے كاریگر لگے ہوئے ہیں پانچ اور لگا دیجیے كام تھوڑا ارجنٹ كرا دیجیے ہمارا اور ہم كو منڈے كو اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو سوچ لیجیے آپ كا پیمنٹ ہم رُكوا دیں گے ہاں كوشش كریے كہ آپ ہمیں كل دے دیجیے كچھ بہت تو كل آپ كتنے پیس دے دیں گے مجھے پندرہ پیس میں كیا ہوگا بھائی پچاس پیس كل ہم كو دیجیے آپ سر ور كچھ نہیں پچاس پیس ہم كو كل چاہیے بس ٹھیک پچاس پیس چاہیے